शिक्षा लोन यहाँके बारेमे तऽ हमसब बढ़िआँसँ जनै छी कि शिक्षा लोन बहुत बढ़िआँ हय काहेकि यहाँके लड़िका सबके पढैके लेल बहुत दिक्कत होइ छै गरीब फैमिलिसँ भी बिलोंग करै छै पढ़ैके लिए पैसा नहि रहै छै तऽ यहाँके शिक्षा व्यवस्थाके लेल लोन दे रहल जौन लोन छै ने सबके सब रङ्ग मिलै छै जौन जैसे तैयारी करैके दसमा भरि तऽ पढाइये रहै छै कि सरकारीये अस्पताल इसकुलसँ आओर आगे बढैके लेल ने इन्टर कऽ लै छै इन्टरके बाद ने लोन मिलै छै लोन मिलै छै जौन कम सँ कम चारि लाख तऽ नीतीश सरकार दै छै लोन बिहार सरकार यहाँके लोन ले के सब लड़िका सब कोटा कोनो कहूँ कोनो दिल्ली जाइ छै कि वहां पढ़ैके लेल कौनो इंजीनियरिंग डॉक्टरी बी पी एस सी यू पी एस सी के पढ़ाइ करै छै यहाँके लड़िका सब ने शिक्षा लोन ले के बहुत काहे कि हमहूँ तैयारी करैत रहली आओर हम अपनो अगलो बगलो अड़ोसन पड़ोसन दोस्त यारके बतबै छी कि शिक्षा लोन ले लअ आ पढ़ऽ आब चाचा वाचाके बतबै छियै कि जे अपना बेटवा सबके शिक्षा लोन आगे तक पढ़ाबऽ कुछ आगे लोन मिल जेतौ सरकार दे देतौ शिक्षाके शिक्षाके लोन शिक्षा लोनमे यही सब बढ़िआँ हय आओर कथी कहब शिक्षा लोन तऽ बहुत बढ़िआँ हय कि सरकार दे रहल हय शिक्षा मिल रहल हय शिक्षासँ आगे बिहार देशके सब कोना कोना बढ़िआँ बढ़िआँ जान रहल हय शिक्षाके बारेमे बिहारसँ लड़िका सब शिक्षासे लोन पा पा के करै छै यू पी एस सी बी पी एस सी डॉक्टरी इंजीनियरिंग बहुत हेल्प मिलै छै लोन सँ लोन सँ इहे सरकार मिलै छै कि लोन सधाना पड़ेगा तऽ ओइ बारेमे लड़िका सब सुनै जी ठीक बा यही शिक्षा लोन सब हय कथी आओर बताबै छै तै के बारेमे बहुत बताबैके हय मगर उतना पासमे टाइम तऽ नहि हय कि भरि दिन बतबते रहियै